जी नमस्ते सर सर हमें सूखी शीशम की लकड़ी चाहिए मंदिर बनाने के लिए सर हमारा जगदीशपुर में फर्नीचर की दुकान है सर जिस हम हमें चार सौ पाँच सौ मंदिर बनाना है उसके लिए हमें सूखी शीशम की लकड़ी चाहिए सर बारह से पंद्रह कुंटल चाहिए जी सर सर कितने रुपये घंटे की मिलेगी सर हमें मंदिर बनाने के लिए अच्छी लकड़ी चाहिए जी सर सर आपके पास कौन कौन सी लकड़ी उपलब्ध है सर इससे सर इससे कुर्सी बेड वग़ैरह बन जाएगा सर ख़राब तो नहीं होगी सर आपके यहाँ से हम पहली बार माल ले जा रहे हैं पैसा कम लगाइएगा सर हमने सुना है कि आप सस्ती और अच्छी लकड़ी देते हैं सर सूखी शीशम की लकड़ी कितने रुपये घन फीट है हमें चार सौ घन फीट चाहिए

जी सर कुछ कम कुछ कम हो पाएगा जी सर सर आपकी दुकान कहाँ पर है जी सर जी सर जी सर सर आप डिलीवरी घर पर करा देंगे लकड़ी की मुझे आने आकर लेना पड़ेगा जी सर जी सर

चलिए ठीक है सर नमस्ते